हलो मेडम आपकी दुकान पर रनिंग सूज है सात नंबर चाहिए

वाइट वाइट व ठीक है मंगा देना अच्छी क्वालिटी के मंगाना ना ना यह मुझे हज़ार रुपये नौ सौ तक चाहिए अच्छा रनिंग शूज चाहिए जो का

और हज़ार रुपये तक मिलता है मस्त क्वालटी का

हाँ हाँ क यही इसी लिए तो आपकी दुकान से ले रहे हैं ना अभी पैसा मनी प्रॉब्लम है अभी उतना ही है मेरे पास नौ एक हज़ार तक है नहीं मैम इतने हीतक चाहिए थे अच्छी क्वालिटी चाहिए रनिंग शूज रहे अच्छा वाइट कलर वाइट कलर का हल्का सा हाँ हाँ सात नंबर हाँ हाँ हाँ रहेगा चलेगा ठीक हल्का ब्लैक रहेगा आरी आरी पीछे आगे हाँ एक हफ़्ता लगेगा इतना लिए और जल्दी करिए मैम हाँ ज जल्द जल्द मंगाइए अच्छी क्वालटी एक दम हल्का रहे रनिंग के लिए हाँ ऐसा ही चाहिए हाँ तब मैम कितने दिन में आएगा चार पाँच दिन में और चलो हाँ हाँ ओके ओके मैम